जोंनि हा हाथायाव आबादारिफोराथ' फ्राय जोबोद जेंनायानो दङ जों आबादखौ मावो नाथाय आबादखौ जेरैबायदि फाननो हायो बेबायदि फाननो हाया जोंनि आबाद मावनायफ्रा गाहायै नै बेफोरनो जेनेबा भिन्दि मैगं थाइगं जोगोनार फानथाव आलु माइ माइरं बेफोरनो मेन आरो दा मैगं थाइगं फाननायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जों आबादखौ मावो मैगं थाइगंखौ नाथाय फाननायाव जों एसे जेंना दं आरो जेरैबायदि जेंना जों दिहुननाय समाव दिहुननोसै नाथाय फाननाय समाव फाननायाव बुहुद खस्थ' जायो आरो फाननो हाया ओरैनो गारगारनाङो मालाबा बेबायदि आरो दा बेफोरखौ हाथायाव लांबा लांनानै फानहैनो हायाबा आबादारिफोरा गोसो बायो आरो दा बेफोरखौ लांग्रा जोंनो फायखारि फोर नांगौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव लांनो थाखाय बेफोरनि बेब'स्था थानांगौ आरो जोंनाथ' मेन आबाद मावनाया नैबे आरो माइयानोसै माइयावथ' दैया नांथारगौ दै नङाबा माइखौ आबाद दिहुननो हाया दा जोङो अखा हादैजोंसो गायो जोंनि जायगायावथ' अखा हादैजोंथ' बरसा गैया अखाजों जाम्फै दै हाबनाय जाथारनांगौ आरो आबाद मावनोब्ला होमबासो दस पन्द्र' बिनि गेजेराव मोननाय जायो दस पन्द्र' मन मोनो आरो बिगायाव अब्ला जों दा अखा हादैजों आबाद मावनानै फ्राय सोलिनो हाया आरो बिगायाव बिदिनो फास मन गाहामल' मोनो हाजिराया थांगोन नों हाजिरायासो गोबां फसाया सारिस' गाहाम हाजिराया बेसोरनो होनानै जों जेबो फसाया आरो दा जोंनो मेन प्रब्लेमा बेनो माने दैया जोंनो गोनांथार आरो दै दुब्लियाव दै सोनो सोनायनि बेब'स्था थाथारनांगौ आरो जोंनि जायगायाव आरो मोनसेया मा मैगं मैगंखौ जों मावो नाथाय फाननायाव इसे प्रब्लेम जायो आरो प्रब्लेमा बेनो जों मालाबा फाननो हायो मालाबा फाननो हाया आरो जों दैनिबो प्रब्लेम नांगौ समाव दै मोना बेबायदि जायो आरो दा बेनो मैगं आबाद मावनोब्ला जों जोबोद खस्थ' सहायनाङो आरो फारसेथिं हासार हुसार बायनांगौबो जायो हासार नङाबाबो जाया आरो गभामेन्ट नि हासार होबाथ' बांद्राय मोजां जाया गोबोर होथारनांगौ गभामेन्ट नि हासारल'जों जाया आरो बेफोरखौ मोजां मावनोब्ला जोंनो दैयानो मेन दैखौनो माने मोजां बेब'स्था खालामना होनांगौ दुब्लियाव सोनायनि आरो मैगं थाइगं फाननो थाखाय जों जोंनाव जोबोद प्रब्लेमा बे आरो माने मोजां फायखारिफोर लांफैग्रा गैया बायग्राया ओरै लकेल निल' लकेल निल' बायनायलाय जों फाननो हानाय जाया आरो बेखौ साप्लाय हरनायनि मैगंफोरखौ साप्लाय हरनायनि बेब'स्था थानांगौ आरो होम्बाना मोजां जायो फाननो हाबा मोजां जायो मोजां फिथाय थायो आरो मावनोबो इन्टारेस नाङो दा मैगंफोरखौ जों दिहुनो दिहुना नङा दिहुनो नाथाय जोंनियाव बेनो प्रब्लेम आरो जायगायावल' फाननाय जायो फारसेथिं बेखौ लांनायनि बेब'स्था दैथायहरनायनि बेब'स्था गैया बे आरो आरो माइनि बेब'स्थायाथ' बेनो माइया जोंनाव माबा दैनि दैनि बुहुद प्रब्लेम दै जगायनायनि बेब'स्था जाथारनांगौ आरो जोंनाव होमब्लासो जोंनाव मोजां फिथाय थायगोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंना बुंनानै दोनबाय आरो